अंधनि मुल्तान लधो खीरु खंडु ग़रीब जा भाॻ बि ग़रीबु छॾु त लुॾां आया मीर भॻा पीर रब रुसी मत खुसी